हाँ नमस्ते कहिए कैसे फोन किये हैं आप जी अच्छा आपको कटहल का कोफ़्ता बनाने बताना है ठीक है ठीक है आप मार्केट से कटहल लाइये और उसको जो उसका छिलका है उसको निकाल दीजिए ठीक है हाँ और फिर उसको काट के पीस बड़ा बड़ा थोड़ा करके कुकर में डालिए हाँ कुकर उकर में हाँ साफ करके अच्छे से उबाल दीजिए फिर उसको थाली में रख के साफ से मसल दीजिए हाथों से तो जब आप मसल देंगें न तो जैसे मसलने के बाद वो न भुरभुरा जैसे हो जाएगा ठीक है फिर उसमें आप इलायची गरम मसाला जो भी होता है हल्का हल्का ठीक है जैसे धनिया पाउडर है मिर्च पाउडर है जीरा पाउडर आ ये दालचीनी पाउडर है इलायची पाउडर है लॉंग पाउडर है सब डाल देंगे हल्का सा हल्दी पाउडर डालिए ठीक है और सबको फिर से मिला लेंगे अच्छी तरह से फिर उसके बाद गोली बनाएंगे उसको छोटी छोटी गोली बनाएंगे और एक बर्तन में बेसन लेके चाल के उसको और उसका पेस्ट बना दीजिए न ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला फिर उसके बाद गैस पर कढ़ाई दीजिए जो कढ़ाई होती है और उसमें आयल डाल दीजिए या तेल आप जिसमें खाना चाहें तेल में खाना चाहें तो तेल डाल दीजिए रिफाइन में उसको पकाना चाहें तो उसमें रीफाइन डाल दीजिए ऐसे एक बार बेसन में बस उसको लपेट लपेट कर रीफाइन में छान लीजिए जब बहुत मद्धम आँच पर कम आँच पर छानना है जब आप उसको तलेंगे तब वो हल्का भूरा हो जाएगा जब भूरा हो जाए तो निकाल लीजिए बाहर हूँ फिर ऐसे कर के सारी जो लोइयाँ बनायें हैं उसको तल दीजिए फिर उसको तलने के बाद उसको अलग रख दीजिए फिर से कढ़ाई में तेल गर्म कर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाइये फिन उसको कढ़ाई में डाल दीजिए हाँ रखेंगे कढ़ाई पर तभी तो गर्म होगी फिन उसके बाद उसमें तेल डाल दीजिए जो आयल है गर्म ऑइल गर्म हो जाए तो उसमें जो प्याज तेजपत्ता जो होता है और लाल मिर्च होता है उसका तड़का दे दीजिए पाँचफोड़न का और फिर उसमें प्याज का लहसुन अदरक जो भी पेस्ट बना हुआ है उसको भून दीजिए अच्छे से और फिर भूनने के बाद जो वो हल्का भूरा हो जाए ब्राउन फिर डालना है अलग से गरम मसाला जो पीसे हैं उसको डाल दीजिए और उसको पकाते रहिए तो मद्धम आँच पर जब मसाला तेल छोड़ दे तो उसमें थोड़ा स एक गिलास जैसे पानी डाल दीजिए जितने हाफ एन आवर के बाद उतारिएगा ठीक है और फिर जा वो पक उबाल आने लगेगा कुछ देर पक जाएगा तो उसमें जो कोफ्ते बनाए हैं उसको डाल के पंद्रह मिनट पाक दीजिएगा पक ऊक के तैयार हो जाएगा